کام کے علاوہ میرے مشاغل میں میری پڑھائی میری رائٹنگ ہے میں چیزیں دیکھ کر کے اس کو لکھنا بہت پسند کرتا ہوں مثلاً میں کہیں گیا تو مجھے کیا خوبصورت لگ رہا ہے اسے میں ایک تحریری شکل میں اپنی ڈائری میں لکھتا ہوں مجھے بہترین میری دلچسپیوں میں لکھنا ہے اس کے بعد ویب ڈیولپنگ میرا سیکینڈ پریفرڈ ہوتا ہے لکھنے کے بعد میں میں ڈے ویب ڈیولپمنٹ میں دماغ لگاتا ہوں